टॅम्पो ट्रक गाडी रिक्षा शेवळें व्हडें विमान फेरी बोट एलिकॅप्टोर मोटरसायकल सायकल बोट बुलेट मेट्रो टेंकर बस बोट अल्टो वेगनर मारुती माल गाडी ट्रेन एक्टिवा सायकल